यहाँसँ दश आदमीसँ स्टार्ट कयलियै तब बाबाधाम जाइके लिए सोचलियै भाड़ा ओड़ा करलियै गाड़ीके ट्रेन व्यवस्था करलियै पैसाके तब यहाँ से गेलियै अथी अथी पकड़लियै यहाँ से जाएत जाएत बहुत परेशानी भी भेलै परेशानी उठबैके पड़लै दिक्कत भी भेलै फेर बहुत सुबिधा भी भेलै जाइके यहाँ से गेलियै सुल्तानगञ्ज राति भर रहलियै शात्री केलियै शात्री कयलाके बाद तब जाके वहाँ फिर बिहान होइके सुल्तानगञ्जमे जल बोझलियै फेर फिर अपना रस्ता धरलियै चलैत चलैत चलैत चलैत बहुत दूर गेलियै जाएत जाएत जाएत जाएत से अथी बहुत सुबिधा भी भेलै डाक्टर ओक्टर रहै सामने एकदम अच्छासँ देखैत सुनैत दश आदमी रहियै बोलैत हँसैत गेलियै तब जाके वहाँ पहुँचलियै बासुकी वहाँ जल चढ़ेलियै राति भर रहलियै फेर बिहान होके जल चढ़ेलियै तकर बाद फेर जाइके से बासुकितनाथ गेलियै बासुकितनाथमे खूब अथी आओर किनलियै किनलियै बेचलीयै बढ़िआँ से एलियै फोटो ओटो भगवानके अथी कयलियै तब एलियै तब जाइके वहाँ से दू तीन दू दिन रहलियै रहलाके बाद फिर एलियै फिर यहाँ बाबाधाममे किनलियै बेचलीयै तब एलियै तब जाइके फिर सवारी पकड़लियै घर एलियै तब बहुत सुबिधा भेलै बहुत कष्टो भी भेलै सुविधो भी भेलै बहुत अच्छा से एलियै गेलियै बाबाधामसँ एलहुँ बहुत बढ़िआँ बहुत सुविधासँ